हैलो वह मुझे पूछना था जो मैं होटल में रुकी हूँ बेगूसराय में कैप्शन में मैं रुकी हूँ तो मुझे यहाँ आस पास में घूमने का जगह चाहिए तो मैं टूरिश्ट हूँ हाँ

मुझे चार पाँच जगह जाना है जैसे सिमड़िया जो आपने बोला फिर वह गंग यह जयमंगला गढ़ कांवड़ झील इन सब के बारे में मैं थोड़ा बहुत जाना है तो मुझे और एक्सप्लोर करना है

पहले मुझे सिमड़िया जाना है तो मुझे पूछना था जो हाँ गाड़ी का क्या एक्सपेंस है क्या रेंट है और आप मुझे पेट्रोल या डीजल जो भी होगा आप वह मुझे डाल के दोगे या फिर मुझे अपने पैसे का डलवाना होगा यही सारा चीज़ मुझे जानना था

तो आप मुझे वह पैकेज के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए पाँच दिन के लिए पाँच दिन

ट्रैवल ही करना है हाँ ठीक है

ठीक है गाड़ी का ड्राइवर यह आप दोगे ठीक है हाँ हाँ और आप और मेरा कोई आई डी या कुछ आपको देना भी होगा

हाँ ठीक है कितना एडव्हांस देना होगा कितना बाद में हम पर कर सकते हैं ठीक है और फिफ्टी परसेंट जब पूरा खतम हो जाएगा तब मैं आपको दे सकती हूँ ठीक है और मैं आपको व्हाट्सएप पर अपना वह आधार कार्ड और क्या बोला आपने

ठीक है वह सारा मैं आपको भेज दूँगी आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना इस्कैनर भेज दीजिएगा और आप कल कितने बजे आओगे ठीक है दस ग्यारह बजे के आस पास आप आ जाएगा और वैसा कुछ अगर चेंजिंग हुआ तो मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूँगी या फिर कॉल करूँगी मैं खुद ही ठीक है थैंक यू